हँ हम जानवर जे छै जानवरसेँ हमरा बहुत लगाव अछि खास कए कऽ पालतू जानवरसँ पालतू जानवरमे खाली खास कए कऽ गायसँ जे गायके से हमरा सबके अधिक से अधिक लगाव अछि गायके हमसब नामो राखै छियै जे नाम राखलासँ ई फायदा होइ छै की जे घरके सदस्यके रूपमे एकटा जे छै बुझै पड़ै छै जे घरके सदस्य छियै हुनक ओकर देखरेख देखरेखके लेल हमसब सुबह उठिके हुनका प्रणाम करै छियै फेर हुनकर हुनका घरसँ बाहर करै छियै घरसँ बाहर करलाके बाद हुनका चाराके व्यवस्था होइ छै चारा व्यवस्था कयसाके बाद गोबरसँ सफाइ होइ छै पैसाब सफाइ होइ छै यानि गौमूत्र सफाइ होइ छै हुनकर बच गायके बछरा या बछरी होइ छै हुनका बाहर कयल जाइ छै व्यवस्थाके राखल जाइ छै आओर ओकर व्यवस्थाके लेल चारा व्यवस्था इन्तजाम करल जाि छै जिनका चारा नहि होइ छै ओ हरा घास घासके व्यवस्था सेहो करै छथिन हरा घास जिनका नहि भऽ पाबै छै उ सूखलो घासके व्यवस्था करै छथिन सूखा घासमे जेना भए गेल पुआर भूस्सा एकर सबके इन्तजाम कए कऽ राखै छथिन आओर हुनका पालन करै छथिन पालन कयलाके बाद दूध हुनकासँ प्राप्त होइ छै गायसँओर आ दूधसँ जे छै भरण पोषण परिवारके होइ छै जहिना एक घरके पुरुष या नारी जे व्यक्ति वित्तीय संसाधनके जुटबैवला होइ छथि ओहिसँ गायके कनियोटा कम महत्व नहि छै वित्तीय संसाधन जुटाबैमे जेना घरके जे प्रमुख व्यक्ति छथि यानि जकरा गार्जियन कहै छियै हमरा सबके समाजमे गार्जियन कहल जाइ छै मालिक कहल जाइ छै तब हुनका जतेक भार रहै छै ओ धार्मिक दृष्टिकोणसँ ओते ओहिसँ बेसी गायके उपर भार रहै छै गाय एहन जानवर थीकै जे केहनो विपत्ति पड़लासँ अगर हुनका समक्ष सम्मुख भेलापर आओर कहलापर ओ पूर्ति होइ छै आओर गायके माय तैन्तीस करोड़ देवताके वास होइ छै ई मान्यता छै हमरा सबके सभ्यतामे जे तैंतीस करोड़ देवताके वास होइ छै जाहिठमा तैंतीस करोड़ देवताके वास छै ओहिठमा एकटा नाम या उपनाम रखने से कोनो नहि होइ छै हमरा सबके हुनकर नाम लक्ष्मी राखै छियै सरस्वती राखै छियै यानि आनो देवीके नाम राखै छियै लेकिन हुनकर ओ जे छथिन ओ गङ्गा आओर गाय दूनूटा माता छथिन आओर ई माता जे छथिन धरती माता छथिन